मुख्य कलाएँ और शिल्प हमारे क्षेत्र की मिट्टी के बर्तन बनाना मूर्ति बना मिट्टी की मूर्ति बनाना ये हमारे इधर की क्षेत्रीय क्षेत्रीय हैं यानी कि न्यौ ये है कार्य है ई जैसे मिट्टी के बर्तन हमारी तरफ़ बहुत अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और उस यहाँ के मिट्टी के बर्तन तो दूर दूर तक जाते हैं जैसे कि कि नागपुर ये ये मानके चलो कि हमारे यहाँ पर नागपुर इस नागपुर हो गया भोपाल हो गया कलकत्ता तक हमारे यहाँ के मिट्टी के बर्तन जाते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी इस प्रकार है उनकी यहाँ की सुराहियों में जो पानी रखते हैं वो इतना ठंडा रहता है कि गर्मी की दिन में पीते ही जाओ इसी प्रकार हमारे यहाँ पर कुल्हड़ बनती है कुल्हड़ भी यहाँ से बाहर जाते हैं और मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं ऐसे कईयों प्रकार के हमारे यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं